जो हमारे यहाँ छोटे उद्योग भी हैं किसानों और महिलाओं के में भी हैं मैं खुद जो किसान सम्मान निधि योजना जो जन धन किसान सम्मान निधि जन धन योजना है उसका लाभूक अभी तक तकरीबन सरकार के तरफ से हमें तीस हज़ार की सहयोग राशिमिल चुकी है जो कि हम अपने किसी कार्य में लगाता हूँ या ज़रूरत पड़ने पर अन्य कार्यों में भी लगाता हूँ हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग भी हैं जैसे अगरबत्ती उद्योग हो गई मोमबत्ती उद्योग हो गई कुटूर उद्योग उनके के साथ था जिसमें जैसे कि मसालों की उ जो उद्योग हो गए पापड़ वगैरह हो गए अगरबत्ती हो गए इस तरह की कई उद्योग चलती हैं हमारे यहाँ सरकार के तरफ से अभी विश्वकर्मा योजना का भी लाभ दिया गया है जो हमारे अगल बगल के कितने लभुकों ने उससे लाभ लिया है और तरह तरह की इस्किम जो सरकार दे रही है हम लोगों के लिए सुख सुविधा के लिए दे रही है जैसे के सी श्रील ड्रील हो गया और कई तरह की सुविधाएँ सरकार दे रही है यह सब चीज़ से जो हम लोग भी है और हम लोग के बगल के जो लोग जो उसके सभी चीज़ से पात्र हैं उन लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है और हम लोग इस नीतिश सरकार की पॉलिसी से बहुत ही ख़ुश है जो कि सरकार हम लोग को दे रही है और हम सरकार की सहयोग की सराहना करते हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग जो हैं जैसे मसाला उद्योग हो गया मोमबत्ती उद्योग हो गया कृषि के भी मैं मामले में सरकार बहुत सहयोग कर रही है सभी पंचायत के माध्यम से जो कृषि सलाहकार हैं उ सब भी जो हमारे प्रखण्ड हैं जिन्हें ब्लौक कहा जाता है वहाँ पर कृषि सलाहकार को नेटर इन लोगों के सहयोग से किसान को भी इसके लिए बीज खाद इ सब उपलब्ध कराया जाता है और हम सभी ग्रामवासी के तरफ से भी यह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को सरकार इतना सहयोग दे रही है और छोटे छोटे उद्योग पापड़ वगैरह जो है इ सब भी तिलकुट वगैरह इ सब भी चलता है कुछ लोहागिर का भी काम अच्छी तरह से होता है कुछ बढ़ई हैं उ भी काम करते हैं इ सब काम से सरकार जो अभी योजना चला रही है इससे हम लोग बहुत ख़ुश हैं